हलो जी जय श्री हॉस्टल से बात कर रहे हैं बोलिए हाँ हाँ जी हमारा हॉस्टल है और यह काफ़ी अच्छा हॉस्टल है ये एम पी नगर में है और आप वैसे क्या करते हैं पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी ओके ओके तो आप कहाँ से हैं वैसे राजस्थान से आए है ओके ओके ओके तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी ओके ओके ठीक है जी हमारे पास जो रूम हैं और रूम में आपको अच्छा एक बेड मिलेगा बाथरूम में गीजर है और सुविधा है और यहाँ पे सुबह आठ बजे नाश्ता होता हैं दोपहर में एक बजे लंच होता है शाम को चार बजे चाय और आठ बजे डिनर होता हैं और यहाँ के रूल्स और नियम नहीं नहीं यहाँ का यहाँ का कुछ नियम कानून कायदे है उसके बारे में आप जान लीजिए आपको ये फोरम मतलब ये सब का पालन करना पड़ेगा आपको सुबह छ बजे आप निकलते हैं तो आपको आठ बजे तक हॉस्टल के अंदर आना है उसके बाद उसमें ताला लग जाएगा तो एंट्री नहीं मिलेगी और हॉस्टल में दारू बीड़ी गुटका कुछ नहीं आप यहाँ पे नहीं कर सकते है और यहाँ पे किसी प्रकार का मतलब आप कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यूज नहीं कर सकते है इसका भी आपको ध्यान रखना है और किसी से लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज से कोई बात नहीं करनी है है ना आप स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते है ना आप स्मोकिंग तो नहीं करते ना सिगरेट दारू बीड़ी तो ओके ओके ठीक ठीक है ठीक तो आप होटल आ जाइएगा होटल एम पी नगर में वहाँ पे आके अपन बात कर लेंगे ओके आप राजस्थान से है ना आप भोपाल में हाँ हाँ तो आप भोपाल कब आए ओके और आप कब तक शिफ्ट हो जाएँगे फिर ओके ओके हाँ में इसके किराए कि बात करूँ तो यहाँ पे छ हजार रुपए मंथली ये आपको पे करना पड़ेगा है ना जी जी है ना ठीक ठीक तो फिर मैं रखता हूँ कल आ के आप मिल लीजिएगा ठीक है ठीक ओके ओके वेलकम